हमर देश के शिक्षा व्यवस्था मे बहुत अभी कमी यऽ जाहिमे हमर भारत सरकार के अभी बहुत ही कम उपलब्धि भए रहल यऽ जकरा लए कऽ भारत सरकार अभीतक शिक्षा मे लागल यऽ जे हमर शिक्षा केना आगू बढ़ए आर हमर जे लड़का छै ओ केना आगाँ जा पाबाए एहिला हमर भारत सरकार बहुत ही कठिन परिश्रम कए रहल अछि और देश के नागरिक के ई शिक्षा व्यवस्था के अधिकार मे लए जाइ छथिन और जाहिसँ हमर देश के देश के नागरिक आगाँ बैढ़ सकए और शिक्षा व्यवस्था मे कोनो कमी नहि भऽ सकए आर जल्द सँ जल्द एहिमे हमर भारत सरकार आगाँ बैढ़ रहल यऽ